आङो खामानिनि अनगायै बिदिनो समाव मोसानो मोजां मोनो बेरायनो मोजां मोनो अबा अबा थांनो मोजां मोनो खामानिनि अनगायै बिदिनो बायदिसिना माबा माबि समाव नायनो लुबैयो गोजान गोजान जायगा बेरायनो लुबैयो एखमबा फ्रि बा एखमबा बेरायनो गोसो जायो बाजारफ्राव बेरायनो लुबैयो बेलासिबा खामानि गैयाबा बेराय सम सम बिदिनो गोजान गोजानाव बेरायनो लुबैयो खामानि गैयाबा अबा अबा थांनो मानो मोसानोबो मोजां मोनो बायदिसिना माबा माबि प्रग्राम तग्रामफ्राव थांलाबायनो गोसो जायो सम सम खामानि गैयाबा बिदिनो आरो एखमबा मोजां मोनो बायदिसिना बिदिनो बेरायनाय मानाय एखमबा अबावबा अबावबा थांनो मोजां मोनो मोसानाय बिदिनो खेला गेलेनाय बायदिसिना मोजां मोनो नायनो नायनो लुबैयो थांनो लुबैयो

बेरायग्लांनो लुबैयो दसे दसे बेलासि टाइमफ्राव थान्दा बोथोरफ्राव बेरायनो लुबैयो गोजान गोजान जायगा नायनो लुबैयो मोसानाय मोजां मोनो गेलेनाय बिदिनो भ'लि खेला बायदिसिना नायनो मोजां मोनो फांसन थांसन नायनो मोजां मोनो बिदिनो सोरनिबा हाबा इरिफ्राव थांनो आराम मोनो बेरायनो जाहैनो इन्टारेस्ट खालामनो मोजां मोनो बाजारफ्राव थांनो लुबैयो समाव बेरायनो लुबैयो सम सम खामानि गैयाबा बेरायनाय मानाय मोजां मोनजोबो गासैबो सम सम खामानि गैयाबा मोजां मोनो सोरनिबा न'आव बेरायनाय मानाय मोजां मोनो बायदिसिना बिदिनो मोजां मोनलाजोबो एसे एसे दसे दसे बेरायनो बाजारफ्राव थांनाय बाजाराव थांनो मोजां मोनो अबा अबा बेरायनो मोजां मोनो बहाबा बहाबा बेरायला बायनो गोजान गोजान नुफेरै नुफेरै जायगाफोरखौ नायनो मोजां मोनजोबो सम सम न'आव थाबाय थानो बायो फ्रि बा दसे दसे बेरायग्लांनो लुबैयो बहाबा बहाबा थांनो बेरायनो मोसानाय बायदिसिना नायनो बहाबा बहाबा समफ्राव बिदिनो रेस्टुरेन्टफ्राव गार्देनफ्राव बेरायहैनो मोजां मोनो समाव बायदिसिना मोजां मोनलाजोबो खामानिनि अनगायै बहाबा बहाबा मोजां मोनो